जी हम अहाँसबके बीचमे ई सन्देश पहुँचाबैलए चाहै छी जेना हमर अपन भारत देश भेलै यहाँ लोक जे छै विभिन्न आदमी जे विभिन्न आदमी विभिन्न तरहके अपन अपन क्षेत्रमे जे छै सब आगाँ बढ़ैए जेनाकि कोइ चित्रकला भऽ गेलै कोइ पेन्टिङ्ग भऽ गेलै कोइ वीडिओग्राफी भऽ गेलै कोइ पढ़ाइके मामलामे भऽ गेलै जे भी जे चाहे जाहि लाइनमे जकरा भी जागरूक छै ओ लाइनमे ओ पूरा बेहतरीन समय दैए अपन कलाके बढ़ाबै लेल अहाँ अभी हम अहाँके बीचमे बहुत तरहके नया नया बच्चा छोट छोट बच्चा जकरा कहै छिए पाँच किलास छओ किलासके बच्चा पाँच साल छओ सालके बच्चासब जे अइ बहुत अच्छा एकपर एक गाना गाबि लैए ककरो भी आवाजमे आओर जे अहाँ हमर अहाँके सभ्यता अइ ओकरा बरकरार राखि रहलैए ओसब देखिके बहुत खुशी मिलैए बहुत

एहिने हमर देश आगाँ बढ़ै बहुत तरक्की करै बहुत ईसब देखिके जे छै जागरूकता मिलैए जे हम अहाँ अगर किछु नहि करैए अगर देखै छी दस दसगोके कि दस लोक की करै छै तऽ ओकरा देखिके किछु सिखै छिए कि हँ अगर ओ करै पाड़ै छै तऽ हम कोना नहि करै पाड़ै छिए तऽ देखि एक दोसराके बराबरी होइ छै ओ करैके कोशिश करै छिए तऽ एकरासँ कि होइ छै कि हमर विकास तऽ होबे करै छै ओकरा साथ साथ देशके भी विकास साथे साथ होइ छै तऽ एकरामे जे छै सबके मतलब कि सबके फाइदा अइ सब आगाँ बढ़ि रहल छै हमर देशके देश आगाँ बढ़ि रहल छै हमर देशके इनकम ज्यादा भऽ रहल अइ एहिने सबके जे छै पूरा देशवासीके एक साथ मिलिके सबके सबके मदद करैके लिए जे छै आगाँ बढ़ाबैके चाही अपन देशके